ہیلو جی میں یہاں سے باتیں میں لکھنؤ سے کر رہا ہوں اور میرے گھر میں ابھی میرے رشتے دار تقریباً دس لوگ آ گئے ہیں اور پہلے سے میرے گھر کی فیملی پانچ لوگ تھی اور یہ ٹوٹل پندرہ لوگ ہو جاتے ہیں اور یہ لکھنؤ میں ایک نئی نئی جگہوں پہ سیر و تفریح کے لیے گھومنا اور چاہتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے ایک کار کی ضرورت تھی جو جیپ بڑی والی آتی ہے اس میں پندرہ کے پندرہ پریوار آ جائیں گے آسانی سے تو اس جیپ کا بھاڑا کیا لگے گا کرایہ کیا لگے گا مجھے بھول بھلیاں اور امبیڈکر پارک کی طرف گھومنے کے لیے جانا ہے تو مہربانی کر کے آپ مجھے اس کا کرایہ بھاڑا بتا دیجیے تاکہ ہم تیار ہو جائیں اور اپنے فیملی کو تیار کر لیں اس جگہ گھمانے کے لیے